विज्ञान आओर प्रौद्योगिकीमे उन्नतिसँ स्वास्थ्य सेवामे हमरासभके बहुत तरहक सुविधा भेटल जेनाकि भऽ गेल हमरासभके तऽ ओतेक गाँव बिहारमे रहयला हमसभ गाँव चर चरहीमे रहयवला लोकसभ हमसभ की जाने गेलियै जे कोन वाइरस होइत छै की होइत छै ओ तऽ बुझैत बुझैत बुझलियै जे कोरोना वाइरस कोविड होइत छै तऽ बुझलियै आब एहिसँ बचल केना जाय उपाय तऽ नहि रहए बूझल गाम घरमे के ओतेक मानैत छै सभ जेना सुनलियै जे हाथ धोबयके छै बार बार बाहर जाइत छै तऽ नहायके छै ई चीज लगबयके छै ओ चीज लगबयके छै बुझलियै सुनलियै लोकसभके सुनैत सुनैत गाम घरमे तऽ लोक सुनैत सुनैत बुझैत छै ने आब गाम घरमे जे चौँचक लोकसभ रहल सेसभ अपन कहैत गेल जेना जेना तऽ जे नीक लोक रहल सेसभ अपन करैत गेल करैत गेल जेना जेना लोकसभ बुझलकै जे हाथ धोबयके छै ई धोबयके छै मुँह धोबयके छै आ बढ़िआँसँ बतेलकै जे केना कोविडमे बचल जेतै आब तेनाहिते एकटा सरकारके द्वारा कोविड ऐप छै ने लॉन्च केलकै जे ओहिसँ जे लोक नहि बुझैत छथिन तिनकासभके मदद भेटतै कोविड ऐपसँ ओहिसँ हमरासभके मदद भेटल जे कोन मास्क लगबयके छै कियाकि बाहर निकलतै तऽ मास्क लगाबय पड़तै से रहय रूल निकलल हाथ धोबय पड़तै सेनिटाइजर यूज करय पड़ै छै तकरा बाद जे जायब तऽ पूरा देह सेनिटाइज करय पड़त अहाँकेँ एकटा चीजके आओर सुविधा भेट जैतए कोविड ऐपसँ जे अहाँके अगल बगलमे कियो सङ्क्रमित लोक होइते तऽ ओहिसँ पता चलि जाइत छै जे ओहि ऐपसँ जे कि अहाँकेँ ओहि आदमीके समीप नहि जायके अइ जे ओ सङ्क्रमित लोक छै तऽ कोविड ऐपसँ हमरासभके इएह मदद भेटल रहए